म्हज्या लागसरच्या धार्मीक थळाचें वर्णन करतलें जाल्यार म्हज्या श्रीस्थळ गांवांतलें श्रीमल्लिकार्जून देवाचें देवूळ ज्या देवळान हांव सदांच वतां ज्या देवाच्या देवाच्या देवळाच्या वातावरणाक हांव ल्हानाचें व्हड जालां अशें हें धार्मीक स्तळ आनीक जर म्हाका आवडटा ती सुवात म्हणल्यार दर्यावेळींनी भोंवपाक म्हज्या ह्या काणकोण म्हालांत देवाच्या कृपेन खूब अश्यो दर्या वेळो आसात आनी त्या दर्या वेळींनी भोंवपाक म्हाका खूब आवडटा